लोमजानायाव ओंखाम ओंख्रि संनायफ्रा साब'दान जायखौ मोनजायो बेखौ संना होनांगौ जायखौ मोनजाया बेखौ संनो नाङा आं बिदि संनानै जाहोयो न'आव लोमजाबायब्ला गुदुङै जानांगौ एबा गुसुयै जानांगौ बेफोरखौ मिन्थियोब्लानो जेखौ गुदुङै होनांगौ होनब्ला गुदुङै होबाय एसे गुसु सुग्लायनानै जाहो होनोब्ला एसे सुग्लाय होननानै जाहोबायय ओमफ्राय जायखौ मोनजाथावा बेखौ मानो जाहोनो जाहोआ जायखौ मोनजाथाव बेखौ जाहोयो बिदिसो आरो लोमजानाय साजानायाव गगा मोननाय दै गुसु लोंनो नाङा गुदुं लोंनांगौ गुजुनाय बेफोरबायदियावबो दै गुदुंखौ बाहायनांगौ गुसुखौ बाहायनो नाङा गुसुखौ बाहायोब्ला गुजुनायफ्रा बारा जायो लोमजानायफ्रा बारा जायो बिदि आरो उदै गाज्रि जाब्ला जोंनालाय जामबा जामबिनि जानाय नालाय माब्लाबा हल हल खिब्ला माबा थालिर आथाफोरखौबो जाहोला बायो आरो आफ्राय थालिर आथियानि बिफांफोरखौ दानस'न्सै ससे सेबनानै बे थालिरनि दैखौ सेबनानै लोंब्लाबो लाव लाव खिसावला बायनाया माबायो आरो हामगारोलायो बोरैबाबा आरो माब्लाबाना बोरैबाया थिंख्लां बखिया थाइखा बखिया बोसोरथाम बोसोरब्रैनि बेखौ सोमनानै दौवोब्लाबो मोजां जायो आरो खिनायफ्रा खिगायो सादारन खिनाया बेबायदि आरो बिदि जाहोयो आं माब्लाबा बेफोरबायदिनो दौवो लोंहोयो आंना बिदिसो जनदिसआ बिराद बेखौ अजानिसो गानबाय बायो जनदिसा आमफ्राय माबा मोनसे फोनेल होननाय दङ बिफां बेखौ सिफ्लियो आरो नाम खारिनानै माबाखौ फोनेल बिलाइखौ सिफ्लेनानै खर'सायाव दोनो मेगन रोमोनलायनाय मालायनाय जानायफोरखौ गानहोबायबो इसे बेखौबो सिफ्लेबायबायबो बिनि नामै नाम खारि खारि सिफ्लेनानै दोनो खर'सायाव एखनब्ला बेजोंबो मोजां जायो जानो गोसोब्ला जानांगौब्ला बिदि आरो गोसोआ गोदाव सोराव मोनबालाय माजों खारनो बेलाय जानाय लोंनायफ्रा मोजां जायोब्ला मोजां जाबाय खोमा जानाय लोंनाय थिग गैयैयावबो खारलोब खाजोब उसाव बादाव मा खालायगोन मा मागोन गोदाव सोराव मोनोना गोसोआ आफ्राय मानिबा दुखु गोलैब्लाबो बिदिनो गोसोआ गोदाव सोराव जायो गोसो सिङाव रायज्लायबाय थानाय जायो गोसोआ सिरि थानो रोङा खुगाया सिरि थायोब्लाबो गोसोआ रायज्लायबाय थायो आरो हर खि सान दुखुआ बारा होमब्लाना बांद्राय दुखुथियाफ्रा बिदिनो दुखु नाङो